आं मिनथिनाय बाथ्रा फावाथ' बिदिनो जेरै थुरि नुब्ला बाथि गारो बेदिनो मोनसे समनि आरो बेबायदि बा जों बुंनो हायो थुरि नुबा बाथि गारो मिनिंआ बेनो जेराव मानि हिन्जावफोर नुयो बावहाय जेनोबा सासे मानथिबा सासे रुवाथिबा सासे दाहोना आरो बेफोरजों रुजुयोब्ला दाहोनाफ्रा जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो बे मिनिंजों बेफोरखौ रुजुथा होना बेफोरखौनो जेराव सिख्ला साइस नुयो बेयाव सेंग्रा थायो बेबायदिनो जायगा लायो बेबायदिनो आरोना बिदिनो आमफ्राय अनला खारैआव आगान थाया होनोब्लाबो बिदिनो जाहा बेफोरखौबो बुंनो हायो जेरै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेफोरखौबो जोंहा बानायनानै बुंनो हायो बेबायदिनो सायाव जा गिदिर गिदिर सिमां नुग्रा मानथिबा गिदिर गिदिर सानग्रा बेफोरनि साननायफ्रा सिमांफ्रा मोगथाङा जाफुङाबा एबा फेलें जायोबा बेफोरखौनो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेबायदि बुङो आरोना जे साननानै बुङोमोन बेबायदि इदि इदि मावगोन इदि खालामगोन इदि खालामनाय मावगोन होननानै साननाया जायाबा बिदिनो बेफोरखौनो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेबायदि बुङो आरोना एदिनो बिदि होनबायग्रा मानथिफोरखौ बुंनो हायो गिदिर गिदिर सानबायग्रा खोथा गिदिर गिदिर गोसचखांग्रा बिदि मानसिफोरखौ जोंहा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननानै बुंनो हायो आरोना